हमरा आरके गाँव घरमे जेना चोराहा छै चोराहा पर जेना पोखरि छै पोखरि बहुतटाके नमहर छै चारू खूँट चारू बगल घुमाएल छै जेना मालजाल छै धोए धोखाड़ैके मोन छै तऽ ओ पोखरिमे गेल धोए धोखाड़ै लए ओहिमे हवा लगवैमे जेना मन छै जेना धूप कैलकै बहुत गरमी छै तऽ हवा लगबै कऽ मन छै तऽ पोखरि पर चलि गेल हवा लगबै लऽ तऽ गाछ वृक्षके हवा ठण्डा लागल तऽ बढ़िआँ लागल तऽ ओ की कहै छै मालजालके नहएलक धोलक पोखरिमे बढ़िआँ भेल मछली कुदकल हेलनाइ पोखरिमे तऽ बढ़िआँ लागल दखैमे बेसी लोग गेल ओहिसँ बेसी दौड़ बरहा केलक जेना खेत पथार भेल ओहि सभमे पानि जेना भेल तऽ पोखरिमे काटि कऽ गिराए देलक तऽ फायदा भेल ओकर मछली बेसी पैघ भेल अहिना भेल तऽ अहिना करिते करिते तकर बाद की कहै छै मालजालके भेल लए गेल लाबलक पोखरिसँ नहाए धोइ कऽ तकर बाद नहाएल धोअल जब भए गेल तकर बाद की कहै छै लाब